हलो हा कस्तूरी सेल साड़ी था पेई ॻाल्हायां तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो जी जी जी हा हा बिल्कुलु हा जी जी बिल्कुलु हींअर नईं वैराइटी सुठी आई आहे प्रिंट में बि आई आहे सिल्क जूं सुठियूं आहियूं आहिनि कोटन सिल्क में कोटा डोरिया जूं सुठियूं साड़ियूं आहियूं आहिनि हिन वक़्ति असां वटि जी जी रेशमी बि आहिनि कोटन में बि ॾाढियूं सुठियूं जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं असां वटि रेडी टू वियर साड़ी बि आहिनि जंहिं कॾहिं तव्हांजी नईं टईंअ खे खपे त उहे बि हिन वक़्ति सुठी वैराइटी आई आहे असां वटि

जी जी जी बिल्कुलु हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा तमामु सुठी वैराइटी नईं आहे हा तव्हां कॾहिं बि अचो हा हा तव्हां तव्हां त असांजा पुराणा ग्राहक आहियो कॾहिं बि अचो तव्हां सुठी जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु कश्मीरी शॉल त न बाक़ी राजस्थानी जेके बेस वग़ैरह थियनि था या शादियुनि में लहेंगा आहिनि शादियुनि जा जी जी उहे तमामु सुठी वैराइटी हा जीअं ब्राइडल वेडिंग में ॾियण लाइ रेंज टी चईं हज़ारे खां जी जी जी ॿारहें सौ खां बि आहिनि हज़ार ॿारहें सौ खां बि आहिनि जे कॾहिं घटि केरु वठण चाहे न त ॾहें पंद्रहें हज़ारे ताईं बि आहिनि वीहें जेको वठणु चाहे ग्राहक हुन हिसाबु सां तमामु सुठा वैराइटी आई आहे जी जी जी नईं बिल्कुलु हा हा उहे हिन राजस्थानी ड्रेसूं जीअं लहेंगा इहे पाइनि थियूं उहे बि आहिनि जी जी जी तव्हां कॾहिं बि अचो हा हा मां तव्हांखे जी जी जी बिल्कुलु मां तव्हांखे वॉट्सप ते मोकिलियांव थी उहे तव्हां सिलेक्ट करे भले तव्हां खुदि अचो या मूंखे चयो त मां तव्हांखे मोकिले सघां थी घर ते जी जी जी जी जी जी जी महिरबानी